आ मॅम पार्सल आशिल्लें तुमचें आमी हांगा दत्त महाराजा देवळा कडेन पावल्या आं ओके मातशें चालू दवरात आं स्ट्रेट न्हू

स्ट्रेट येयले मॅम आं तुमी फोन घेवन आसात ते पिंक कलर टोप भायर आं आं राव राव येता ओ पावलें पावलें हेलो मॅम घे तुमचें वन थावजंड आसा नम थावजंड एटी रुपीज म्हाका फोन जीपे चलना म्हणजे तुमी ऑनलायन घालप न्हू पयली केश ऑन डिलीवरी नाल्यार ऑनलायन पेमेंट

केश पळय आसा जाल्यार रेंज ना हांगा

हय थेंक यू मॅम